जी नहीं हमको ऊँचाई से डर बहुत नहीं लगता है कभी कभी एक बार काफ़ी ऊँचे झूले पर चढ़े थे तो उस समय जब नीचे आता है तो उस समय डर लगता था लेकिन अब वैसे चढ़ाई पर पहाड़ी ओगैर चढ़ने पर डर नहीं लगता है बहुत आनंद आता है एन्जॉय करते हैं हम हिल राइडिंग का झूला चरखी इत्यादि चढ़ने का भी शौक़ है तो डर ने की कोई बहुत बात नहीं हैं फोबिया यह होता है लोगों को कि व्य अरे भाई हम जानते हैं कि ऊ झूला चरखी बना है तो वह उस सेफ्टी के हिसाब से बना है उतना ऊँचा गया है तो ओ सेफ्टी प्रदान करेगा तभी जो है कि वह बना है सेफ्टी नहीं अगर रहेगा तो कोई चढ़ेगा कैसे तो लोगों को लेकिन डर है टूट जाएगा तो क्या होगा गिर जाएगा अरे टूटेगा कैसे भाई उसकी ज़िम्मेदारी है ना वह सरकार के द्वारा से मानक ले करके बैठा हुआ है मानक तैयार है उसकी तब वह वैसे कर रहा है अदरवाइज बिना टेस्टिंग के ओत पा सही नहीं होगा तो जब भी होता है तो हो मानक के हिसाब से काम किया जाता है और मुझे डर नहीं लगता है ऐसा है कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ कुछ लोगों को डर लगता है कुछ लोग अरी बहुत आहा गिर गए आहा गिर अरे अब गिरे अरे टूट गया जैसे अभी हम घूमने गए थे बिहार ए राजगीर जंगल सफारी तो वहाँ ग्लास ब्रीज बना हुआ है तो और वह स्विमिंग रोपवे बना है झूला ब्रिज है और ग्लास ब्रिज है झुला ब्रिज पर जो लोग चल ए ग्लास ब्रिज पर अईसे पदम आह गिर जागा अरे भाई गोरमेंट से एप्रूभ्ड है वह ऐसे नहीं टूट सकता है जल्दी हैं और झूले पर लोग च वह ग्लास स्विमिंग रोपपै रोपपे भी चल आहा आ गिरे तो हमको पकड़ लेता था अरे नहीं नहीं तो तेज़ में हम खूब चिल्ला रहे थे उसी में खूब दौड़ रहे थे तुम और नहीं तो हिला रहे थे तो लोगों को लगता था अरे तो लगते थे लोग गिड़गिड़ाने भर अरे नहीं भैया नहीं नहीं नहीं नहीं गिर जाएगा टूट जाएगा अरे मैं जानता हूँ कि वह टूटेगा नहीं भाई वह तो एकदम उस मानक के हिसाब से बनाया गया है ना उसका काम इ सस्पेंसन ब्रिज ए जो था सस्पेंसन ब्रिज जिसको कहते हैं तो उस पर लोग काफ़ी डर रहे थे होओ टूट जाएगा तो मुझे ऐसा कहीं डर वर नहीं लगता था मैं बिन्दास वहाँ जाता था बेफिक्र हो करके चलता रहता था और किसी भी प्रकार का इस प्रकार का मुझे डर भय नहीं लगता है वहाँ हम लोग और पहाड़ियाँ चढ़े शेर के आगे गए ग्लास ब्रिज था रोपवे था हाँ और वह सायक्लिंग था पहाड़ियों के बीच में ऊ सब किए गए किया गया लें किसी भी प्रकार का डर भय इत्यादि नहीं था बहुत आनंद आया बहुत मज़ा मिला सबको सही रहा यह फोबिया होता है एक जो कि लोग डरते हैं डर के आगे जीत है कहा जाता है तभी आप मज़ा ले पाएँगे डर से आगे निकलेंगे तभी नहीं तो डरते रह जाएँगे कुछ मज़ा नहीं ले पाएँगे